मन्दिर छै भोला बाबाके दुर्गा मन्दिर ठकुरबाड़ी गंगाजी आओर काली जीके मन्दिर बजरंग बलीके मन्दिर ओइमे डेली नहायके पूजा करय जाइ छियै भगवानके भोला बाबाके तऽ डेली जाइ छियै पूजा करय लए जल फूल अक्षत सब रङ्गके लैके जाइ छियै हुनका सब किछु कएके प्रणाम कएके घर आबय छियै डेली घण्टी उण्टी सब किछु बजबय छियै गंगा जी जाइ छियै गंगा जीमे नहबय छियै हम हमरा बेगूसरायमे नौलक्खा मन्दिर छै काली मन्दिर छै गायत्री मन्दिर छै कपूरी स्थान छै सगरे जाइ छियै घूमे लए चिड़िया घर गेल छियै पटना इसब ओइ कयलिए हन गंगा जीमे जाइ छियै नहबय छियै जल लाबय छियै घर पूजा पाठमे काम आबय छै शिव पूजन करेलियै ओकरोमे काम आबय छै जल उल मेंटेन ईसब होइ छै पूजा पाठमे पण्डी जीके बोलबय छियै पूजा होइ छै सब सत्यनारायण भगवानके होइ छै हर तरहके पूजा होइ छै हमरा हिन्दू धर्ममे पूजामे सब परिवार बैठय छियै शिव पूजनमे भगवानके पार्थिब बनबय छियै पूजा बहुत सुन्दरसँ होइ छै पण्डी जी करबय दै छथिन सब बैठके पूजा करय छियै जल फूल बेलपत्र चन्दन पुष्प इएह सब होइ छै पूजा पाठमे लगय छै पूजामे पण्डीजी अथी बनय छथिन पप्पा अर लोग व्रती बनय छथिन सब बैठके पूजा पाठ होइ जाइ छै घर धोइ माँजिके सब किछु करय छथिन ठाकुर बाड़ीमे महाराज जी भीरू जाइ छियै महाराज जीके पयर छूके प्रणाम करय छियै अशीर्वाद दै छथिन मियाँके मस्जिद अलग भेलय हमर हिन्दू धर्मके मन्दिर अलग भेलय हिन्दू धर्ममे पूजा पाठ हमे आर कुल बहुत बढ़िआँसँ करय छियै मैथिली भाषासँ अपन भगवानके पुकारय छियै भगवानके प्रणाम करय छियै सुबह उठिके भगवानके जाइ छियै प्रणाम करिके आबय छियै घर नहायके पूजा पाठ करय लए जाइ छियै पूजा पाठ कएके आबय छियै तखन खाना पीना खाइ छियै तब फेन साँझके नहाय धोइके हुनका फेन पूजा करय छनि आरती देखबय छियै भगवानके इएह सब पूजा पाठमे हमे सब भगवानके सहयोग मिलय छै हमरा अयोध्या जीमे राम भगवान होलन होलखिन बिराजमान मोदीजी करबेलखिन छओ सओ वर्ष वनबास बौखलखिन देवघर जाइ छियै भोला बाबाके पूजा करय छियै इधरो अथी अगहनमे गेलियै भोला बाबाके पूजा कयलिए अपन पण्डा जीके डेरापर रहलियै भोला बाबाके अलग मन्दिर छै पार्बती जीके मन्दिर अलग छै सब भगवानके मन्दिर देवघरमे अलग अलग छै पूजा कएके अयलियै भोला बाबाके आशीर्वाद बहुत बढ़िआँ रहलय भोला बाबा अच्छा अच्छा हमरा हिन्दू धर्ममे छथिन जे हुनका चरण छूके मँगबय से देथिन दै छथिन हुनकर हमर कुल चाची मम्मी दीदी लोग शिव चर्चा करबय छथिन शिव पूजन करबय छथिन इएह सब हुनकर पूजा महादेवके होइ छनि शिव रात्रि आबय छै ओकरामे पूजा हुनकर धूम धामसँ होइ छै शिव जीके पार्बती जीके साथ शादी सम्पन्न होइ छै भूत तूत सब बनय छनि हुनकर बहुत बढ़िआँसँ पूजा होइ छै अयोध्या जी जेबय अप्रैलमे उन्नैस अप्रैलके टिकट छै हमर बनल राम भगवानके दर्शन होतय करबय आओर गाड़ी अपन कए लेबय तब जेबय कुल परिवार ओइजाँ अपन अयोध्या जीसँ भगवान से दर्शन कएके अबय ओकर बाद वृन्दावन जेबय

आसीनमे दुर्गा पूजा होइ छै बहुत बढ़िआँसँ नओ रोज नवरात्रा रहय छथिन एकदम देवी रूपमे रहय छथिन अपना रूपमे एकदम किछु गलती सलती नहि होइके चाही गलती करय छै तऽ बहुत अथी करय लए पड़य छै माफी माँगय लए पड़य छै तब माफ करय छथिन बहुत बढ़िआँसँ हमरा भीरू दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गा पूजा गंगा जीमे छठ पूजा छठ पूजा होइ छै दीनानाथके सूर्य भगवानके पूजा यहाँ परी पहिले पहिला दिना होइ छलय नहाय खाय तब खरना तब पहिला अर्घ तब दूसरा अर्घ तब दूसरा अर्घ हुनकर प्रसाद हम कुल खाइ छियै बहुत बढ़िआँसँ इएह सब होइ छै गंगा जीके किनारमे एकदम पोखरमे कुल हाथ उठबय छथिन सब किछु करय छथिन डाला उला सैंत उतिके भगवान सब किछु कएके ओकर बाद अपना कुले प्रसाद उरसाद खाइ छियै भगवानके उसब मे हमरा बहुत सहयोग होइ छै हुनकर अशीर्वादसँ हम चलि रहलियै हन गंगा जीमे नहाय सुनायके सब किछु होइ छै मेला लगय छै माघी पूर्णिमा कितना भीड़ रहय छै गंगा जीमे से कहनाइ मुश्किल रहय छै कुल जाइ छियै नहबय छियै जिलेबी तिलेबि सब कीनके आनिके खाइ छियै सब मिठाइ बिकइ छै माघी पूर्णिमामे कातिक पूर्णिमामे ई दोनो पूर्णिमामे गंगा जीमे एते ने भीड़ रहय छै की से कहनाइ मुश्किल छै बहुत दूर दूरके लोग अबय छै कुल नहबय छै पूजा पाठ करय छै मिठाइ कीनके खाइ छै कुल अपन लए लएके जाइ छै जल लए लै छै कुल गाड़ी कए कए के अपन आबय छै जाइ छै खूब बढ़िआँसँ पूजा पाठ होइ छै गंगा मायमे नहायके अपन शुद्धि होइ जाइ छै देह वैष्णो देवी गेल छियै हमे दू बार इतना भीड़ लगय छै हुनका भीर जाइमे इतना ठण्डा पड़य छै जे कहनाइ मुश्किल छै वैष्णो देवी भीर हुनकर फोटो आनने छियै घरमे पूजा डेली करय छियै वैष्णो देवीके मङ्गलके बजरंग बलीके पूजा करय छियनि शनीचरके भी बजरंग बलीके पूजा करय छियै सोमवारके भोला बाबाके दुर्गा जीके पूजा करय छियै शुक्रवारके भोला बाबा दुर्गा जीके पूजा करय छियै सब भगवानके बुधके गणेश जीके पूजा करय छियै ब्रहस्पतिके ब्रहस्पति देवके पूजा करय छियै विष्णु भगवानके शनीचरके बजरंग बलीके रविके सूर्य भगवानके सबके पूजा करय छियै मंगल करय छियै तऽ दिन भरि निखण्ड रहय छियै रातिके फलाहार किछु किछु खाके अपन रातिके सुतय छियै आओर भोरे उठिके नहाय सुनायके पूजा पाठ कएके तब भगवानके गायके रोटी दए दै छियै गायमे बहुत देवा देवता हमरा पायल जाइ छथिन गायमे बहुत हमरा देवी देवता छथिन